तुस मिगी अपने बारै दस्सेओ थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ ते तुस केह्ड़े ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले न ते थुआढ़े परिवार च कु'न कु'न ऐ ते थुआढ़े परिवार च थुआढ़े मम्मी भापा केह् करदे न ते तुस केह् करा दे न मेरा मेरा नांऽ जीवन कमार ऐ होर में जे भारत वासी ऐ जम्मू कश्मीर जिला परिषद उधमपुर ते ग्रांऽ लांदर दा रौह्ने आह्ला ऐ होर साढ़े इक मतलब इक एक्सटेंडेड फैमली ऐ जिसदे बिच जादा बंदे औंदे न होर इ'यां इ'यां गै दिक्खेआ जाचै ते इक अस बड़ी गरीब फैमली थमां बिलोंग करदे आं मेरा नांऽ जीवन कमार ऐ होर इ'यां गै अगर मेरे फैमली दी गल्ल करचै मेरे दो मम्मी भापा न होर इ'यां अस पंज भैन भ्राऽ न इक मेरी भैन ऐ होर चार मेरे भ्राऽ न ठीक ऐ में जे में जेह्का अगर गल्ल करचै तां अगर एजुकेशन दी गल्ल करचै तां में स्टार्टिंग च इक प्राइमरी स्कूल जेह्ड़ा ऐ प्राइमरी स्कूल उ'त्थें लांदर लांदर बिच बी लांदर दे बिच इक ग्रांऽ पौंदा ऐ जेह्ड़ा प्राइमरी स्कूल चक्का ऐ होर उ'त्थुआं गै उ'त्थुआं पंजमी स्कूल कीती होर पंजमी करने दे बाद भी मिडिल स्कूल कंसाल दे जेह्का उ'त्थें गै पौंदा ऐ इक कन्नै गै स्कूल पौंदा ऐ उ'त्थें उ'त्थें जेह्का उ'त्थुआं में अठमीं कीती होर अठमीं करने बाद इ'यां गै अपने दोस्तें कन्नै जाई ने होर भी जेह्का में हाई सेकेंडरी गेआ हाई सेकेंडरी गौरमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लांदर उ'त्थें दा नांऽ होर जे पंचैरी ला ग्रांऽ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे पंचैरी ब्लॉक पंचायत दे लांदर दे बिच पौने दा इक ग्रांऽ ऐ विलेज़ ऐ उ'त्थें उ'त्थुआं में दसमीं बी कीती होर इ'यां गै ग्यारमीं बारमीं उ'त्थुआं दा गै कीती होर बारमीं करने बाद इ'यां गै जिस बैल्ले फ्ही में ओह् कॉलेज़ आइया कॉलेज़ उधमपुर होर अगर तुसें गी में परिवार दी गल्ल सनाने च आं परिवार बिच साढ़े पंज भैन भ्राऽ न अस होर इ'यां में में सभनीं शा बड्डा मेरा नांऽ जीवन कुमार ऐ होर इ'यां गै अगर में पंजे पर गल्ल क करना करना चा तां पंजमा साढ़ा अगर दिक्खेआ जाये तां इक मेरे थमां लोह्की भैन ऐ ठीक ऐ नुहाड़ा नांऽ सुरेश्मा देवी ऐ होर इ'यां गै पंज भ्राऽ होर न ते होर फिर उ'न्दे थमां त्रैऽ जेह्के होर नि'क्के न ते इक दा नांऽ सुदेश सुदेश कुमार ऐ ओह् जेह्का तां इस बैल्ले दसमीं कक्षा च पढ़ा दा ऐ होर नुहाड़े थमां जेह्का नि'क्का ऐ ओह् इस बैल्ले अठमीं बिच पढ़ा दा ऐ होर त्रियै नुहाड़ा नांऽ जेह्का तां गणेश कुमार ऐ होर त्रियै दी गल्ल करचै त्रिया जि'यां ऐ नुहाड़ा नांऽ रंजीत कुमार ऐ होर ओह् इस बैल्ले अजें तक पंजमीं च पढ़ाऽ दा ऐ होर में अगर तुसें ई अपने बारे च गल्ल सनाना चांह इस बैल्ले एजुकेशन मेरी फाइनल ईयर बिच पुज्जा'रना लेकिन पंजमें जेह्का मेरा इस बैल्ले छेमां समेस्टर ऐ ओह् लेकिन दिक्खआ जाये तां बड़ी कठिनाइयें कन्नै इ'त्थें तक पूज्जेआ होर एजुकेशन इ'यां गै अगर आस्तै आस्तै पैसे दी बड़ी कमी ही होर पैसे फिर बी इक दूऐ दे कन्नै स्हारे कन्नै इ'त्थें तगर पुज्जेआ ऐ होर अगर इ'त्थूआं अगर अग्गें सोच दिक्खी जाये ते अगर पैहलें दी फैमली दी बी प्रॉब्लम ऐ क्योंकि इक घरै दे बड्डे होने कारण ओह् बी जिम्मेबारी बनदी ऐ बाकी आह्लें बी रिस्पांसिबिलिटी दिक्खना लेकिन अगर अग्गें सोचना फैमली कंडीशन बड़ी खराब ऐ होर इस कारण जेह्का इं'दा जेह्का बड़ी मुश्कलें कन्नै इ'त्थें तक पुज्जेआ ऐ